आओर इ बुकके खराब अनुभव छै की उ पढ़ैमे तऽ ठीक छै कोनो ओकरा किताब रखै के नहि जरूरी छै मोबाइलेमे आदमी पढ़ि लै छै लेकिन बहुत जादा देर तक स्क्रीन मोबाइलके स्क्रीनपर देखैसँ आँखो खराब हो सकै छै एकर बूबरा बुरा प्रभाव छै की जल्दी नींद नहि आबै छै जैसे आदमीके स्वास्थ्यपर बुरा प्रभाव पड़ै छै अइके लेल इबुक बहुत खराब छै अइके तुलनामे किताब ठीक छै ऑडिओ बुक ठीक छै